हम जे अगर कतहु ट्रेवलिंगपर निकलै छी तऽ हम अपन पूरा सुरक्षा साथ लए जाइ छी जेनाकि हम बाइकसँ निकललहुँ तऽ ग्लव्स लए लेलहुँ हैलमेट लए लेलहुँ जूता मोजा जे भी चीज होइए सभकिछु अपन किट बैग सभ लए लेलहुँ हन जे कतहु रोड रास्तामे एक्सीडेंट भए गेल चोट लागि गेल फोट भए गेल ओहिके लेल दवाइ व्यवस्था सभकिछु हम लए लै छी साथमे ताकि हमरा आगे चलि कऽ किछु दिक्कत नहि हएत ट्रेवलिंग करै समय हमरा कोइ दिक्कत नहि हएत आ हमरा रस्तापर निकललहुँ तऽ यात्रामे आराम दायक भेल आओर हमर रास्ता यात्रा शुभ शुभ यात्रा भए निकलए जे इएह लेल हमरा जेना सर्दीके मौसम छै ताहिमे सभ आदमी जैकेट कोट ग्ल्व्स जूत्ता मोजा हैलमेट चश्मा तश्मा सभ लगाए कऽ निकलै छै एहि दुआरे करै छै कि दिक्कत नहि होय आओर आगू इएह आदमीके जे गाड़ीपर चलाबयसँ कोइ दिक्कत नहि होइ छै तऽ ओ नीकसँ ओ रास्ता सफर करै छै मनो लगै छै नीको लगै छै अच्छो लगै छै चलयमे यात्रा करयमे सभकिछु करयमे तऽ ओ आदमीके कोइ कठिनाइ नहि होइ छै आओर जे इंसान ओकरा चाहे फोर व्हीलर चारि चक्का यए जे भी यए ओहिसँ चारि चक्कावला गाड़ीसँ जाइ छै तऽ ओहो सभमे सभ कोइ सीट बेल्ट लगा लैए अभी सर्दीके मौसम छै सभ अपन जूत्ता चप्पल सभचीज सभ लगेबे करतै आ बढ़िआँसँ रास्तामे यदि ककरोसँ किछु दिक्कत नहि होय गाड़ी ध्यान पूर्वक चलाबै छै ताकि ओकरा कोइ चीजके दिक्कत नहि होय आ ओ ध्यानसँ आगे देखय अपन गाड़ी चलाबै आओर कहय सुनय बोलय सभकिछु देखिते सुनितेमे तऽ गाड़ी ट्रेवलिंग कए रहलियै यए हँसी खेलै मजा लए कऽ जेसभ कोइ जाइए जे कोइ यात्रा शुभ शुभ निकलय साथमे अच्छा भी रहै नीक लगै जे साथमे आओर कोइ साथमे जाइ छै अहाँके साथमे कोइ आओर एक आदमी जाइए तऽ ओकरो कहि दियौ अहाँ कि सभकिछु जैकेट कोट जुत्ता हैलमेट ग्लव्स त्लव्स सभ लगाए कऽ निकलैके ताकि ओकरो कोइ चीजके दिक्कत नहि होय आओर ओ यात्रा करयसँ नीकसँ करय अपन आओर अच्छा से लगै ओकरा जायमे ओ जूत्ता मोजासभ लगा ले ओकरो समझैओ अपने आपमे कि अहाँ सभकिछु लगाउ पहिनू चलू आ यात्रा अहाँके अच्छा निकलत अच्छा गुजरत अच्छासँ अहाँ निकलबै अहूँ सभकिछु अच्छा रहत अहाँके परिवारो अच्छा रहत फैमलिओ अच्छा रहत दोस्तो अच्छा रहत रिश्तेदारो अच्छा रहत सभ अच्छा रहत अहाँके अगर किछु भए गेल तऽ सभके दिक्कत हेतै आओर सभ आदमीके रास्तामे अहाँकेँ निकलयसँ सभके ध्यान रहैए अहीँ सभ पर की रास्तामे निकलल छी की हेतै नहि हेतै ताहि दुआरे अपन सुरक्षा अहाँ खुद साथमे लए कऽ चलू जाहिसँ सामनेवला हमरा किछु कहय नहि अपन सुरक्षा हम खुद रखै छी जे हमरा किछुके दिक्कत नहि होय किछु कहयमे नहि देखयमे नहि कहयमे नहि सुनयमे नहि बोलयमे हमर अपन साथ अपन रहै चाहै सभकिछु सभकिछु लए कऽ जाउ आओर जब पहुँच गेलहुँ ओतय जे जगहपर अहाँके जे ओतय पहुँच गेलहुँ तऽ ओतय जा कऽ अहाँ कॉल कऽ दियौ घरपे कि हम सुरक्षित पूर्वक अच्छासँ पहुँच गेलहुँ हन जे घरोके आदमी सन्तुष्ट भए जेतै कि सही पूर्वक पहुँच गेलै हन ताकि अहाँके कि यात्रा शुभ शुभ गएल हन तऽ ओहिके लिए अहाँ बहुत अच्छा शुभकामना मनाउ कि हमरा रास्ता शुभ शुभ कटल हन शुभ शुभ रास्ता कटल हेँ बहुत बढ़िआँ भेल हन जे हम सभ अच्छासँ आबि गेलहुँ आओर साथमे अभी जे हमरा साथ अयलै ओकरो सभ कहबै घरवलाके अपन घरके आदमीकेँ फोन कए कऽ कहि देतै जे ओकरो नीक लगै अच्छा लगै जे ओहो अपन घर परिवारके आदमी सभकेँ कहि देतनि जे हमहूँ पहुँचि गेलहुँ हन नीकसँ अपन सभकिछु जूता मोजा सभ लगै छै सभ कहि देलहुँ हन ओ तऽ गार्जियन तऽ सभके गार्जने होइ छै आओर कहै छै अच्छासँ तऽ अहाँ कहि देबै जे हम अपन ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग करते समय यात्रा करते समय हम सभकिछुके ध्यान अहाँ रखिते यात्रामे अहाँ निकलू बोलू कहू पहिनू सहनू जुत सभकिछु करिते ताहिके बाद अहाँ निकलू आ नहि अहाँ किछु गलत करियौ नहि सामनेवला अहाँके साथ कोइ गलती करत तबे एक दोसराके साथ अच्छा रहत अच्छा सुनबै अच्छासँ जाए पयबै